आयच्या काळांत कोंकणी उलोवपी लोकांक बरीश्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटात तातूंतले तातूंत प्रामुक्यान म्हणल्यार कोंकणी भाशे भितर आमकां खुबशे शब्द कोंकणी आसून सुद्दां तातूंत मदीं इंग्लीश शब्दांचे किंवा मराठी शब्दांचो उपयोग करप जाता म्हणटकच जर आनी आमकां ताचो कोंकणींतल्यान सारको शब्द त्या हाजो खबर ना म्हणटकच सगळेंच कोंकणी पुर्णपणी शंबर परसेंट जर आमी कोंकणी उलोवपाचें थरयलें तशें जाल्यार खुबश्या शब्द आमच्या वापरांत भितर इंग्लीश किंवा हिंदी किंवा मराठी हे सतत आयल्यात ते शब्द ह्या कोंकणी भाशेंत भितर उलोवप जाता हें एक आमकां प्रामुख्यान जाता आनी तेंच म्हणल्यार आमी जें कोंकणी भाशा हो गोंयची भाशा अशी मुख्खी जावची पयलीं जे सगळे मराठींत शिकल्यात हांगा किंवा इंग्लीश मिडयमांतल्यान शिकल्यात तांकां कोंकणीन उलोवप किंवा वाचप हें मातशें कठीण जाता आतां आतां प्रत्येक शाळेंत हे सब्जेक्ट कम्पलसरी केल्ल्यान आतांच्या भुरग्यांक तरी कोंकणी तल्यान शिकप शक्य जाल्ल्यान तांकां तर ह्या गोश्टीचें आव्हान ना पूण जे बऱ्याच वर्सां पैकी जांचें शिक्षण पूर्ण जाल्लें आसा तांकां कोंकणी हो विशय शाळेक शिकपाक मेळना किंवा तांणी घेवप जालेना अशें आसा आनी आतां गोंयांत प्रामुख्यान म्हणल्यार खंयूय आमी सरकारी नोकरी किंवा येता आसतल्या तातूंत कोंकणी भाशा शिकिल्ली उरप किंवा कोंकणी भाशा ताका उलोवपाक कळटा हें कम्पलसरी केल्लें आसा बिकोज ताजे खातीर कोंकणी आमकां कळप हें गोवर्नमेंट मेळोवपा खातीर खूब गरजेचें आसा